अड़े यार काल्हि फैन त वठी आयमि क्राम्पटन जो हले त सुठो थो पर यारु ॾाढो अछो कलर वठी आयमि मेरो थो थिए जल्दी जल्दी जाड़ो घणो त पिए ॾाढो परेशान थी वियो आहियां हेॾो वरी आवाज़ु ॿि जामु थो करे अॼु कल्ह ॾाढो फातो आहियां अची वरी आहिस्ते हलायां त तॾहिं ॿि आवाजु़ थो करे